اتر پردیس میں بہت سارے معظم مولوی پنڈت وغیرہ رہتے ہیں تایوں میں نین وغیرہ پارٹی وغیرہ بھی رہا کرتے ہیں جیسے کہ ہم جیسے کہ ہندوؤں میں پنڈت ہیں پجاری ہیں یہ سارے سارے لوگ ہیں جیسے کہ یہ گیتا وغیرہ کو اپنا یاد کرکے رکھتے ہیں اور ان کا ان کے راستے پر چلتے ہیں جو اس میں بتایا جاتا ہے ان کو مانتے ہیں اور جن ہندوؤں میں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا وہ مولوی وہ پجاری اور پنڈت وغیرہ کے پاس ہی آتے ہیں پوجا وغیرہ کروانی ہوتی ہے تو وہ پنڈتوں کے پاس آتے ہیں ایسے ہی مسلموں میں ایسے ہی مسلموں میں بھی مولوی معظم وغیرہ ہوتے ہیں جو یا وہ اپنے قرآن حدیث ہوتی ہے ان میں تو وہ ان کو بھی یاد کر کے رکھتے ہیں کچھ بھی کام ہوتا ہے کچھ بھی دعا وغیرہ پڑھوانی ہوتی ہیں تو مسلمس لوگو اپنے مولوی وغیرہ کے پاس ہی جاتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی کرشچنس وغیرہ ہیں یہ پادری وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو جو یہ اپنی ہی کتاب پر چلتے ہیں تو ہمارے اتر پردیس میں کافی سارے لوگ ہیں جن میں جو اپنی اپنی کتابوں کو یاد کرکے ان کے راستے پر چلتے ہیں تو انھیں کو یہ مولوی پنڈت اور پجاری وغیرہ سب کہا جاتا ہے